आं दाख्लिहाय मोनसे केमेरा बायदोंमोन आरखि केमेराया निकन बेराद मोजां खेबनो आ लेन्सयाबो माइक्र गासिबो सलियो वाइद ऐंगोल गासिबो मोनफाजोबदों बेराद क्लियार नुयो बेथारिखौ नायोब्ला बेथारिया बेराद मोजां भिदिअ सितेभेलेथि दङ बेराद मोजां आरोखि नाइट चटफ्रावबो मोनायाव खोमसिबाबो बेराद मोजां नुयो